औ हेलौ' औ आं दाख्लि मोनसे इन्फिनिटिनि इयारफन अरडार खालामदोंमोन औ औ प्रडाक्ट आ जोबोद मोजां डिलिबारियाबो जोबोद थाब सफैदों औ बेराद मोजां जादों उम औ जोबोद मोजां जादों दे दे